मिगी लगदा दुनिया काफी चेंज होई दी पैह्लें शा मतलब साढे़ बचपन शा लेइयै जां साढ़ी टीन आह्ली एज उप्पर लेइयै ते जेह्की हून दिन ब दिन चीज इवालव एह् होआ दी दिन ब दिन देश जा दिन ब दिन दुनिया बदला दी ऐ भामें इनवायरनमैंटल फैक्टर होई जा न जां फ्ही साढ़ी रोज़ मर्रा दी जिंदगी होई जा ते जि'यां पैह्लें लोकें दा जे स्हाब हा ओह् हून नेईं ऐ ते जि'यां अज्ज ऐ ते ओह् कल्ल निं रौह्ना ते मिगी लगदा ऐ जेह्की दुनिया ऐ ओह् बदलै दी ते ऐ मतलब कि दिन ब दिन बदलै दी जि'यां अस पैह्लें स्कूल जंदे हे साढ़ा प पढ़ने दा तरीका होंदा हा ओह् अज्ज नेईं रेहा जि'यां हून दिक्खों हां कोविड हा ते ऑनलाईन क्लासें दा नमां सिस्टम चलेआ साढे टाइम पर नेईं एह् चीज होई साढ़े आस्तै एह् चीजां नमियां गै हियां ते कन्नै बच्चें दा पढने दा तरीका बी लग्ग होई गेदा हून कन्नै टिचरें दा पढाने दा तरीका बी लग्ग होई गेदा हून जि'यां साढे़ मां बब्ब होंदे हे साढे़ मां बब्ब सनांदे हे कि जिसलै अस दूर दूर जंदे हे तां इन्नी फैसलिटियां नेईं ही होंदिया स्कूल इन्नै कश कश नेईं हे होंदे स्कूल स्कूल बड़े दूर दूर होंदे हे एह् उस टाइम दी गल्ल ऐ हून अगर अस दिखचै ते साढे़ टाइम पर स्कूल थोह्ड़े होर बधी गे साढ़े अस्तै थोह्डा इज़ी होई गेआ स्कूलें जाना इन्ना गैप निं होंदा स्कूल ते घर दे बिच ते अज्ज दे बच्चें आस्तै दिक्खेआ जा जि'यां जेह्ड़ी आवै दी जैनरेशन ते उं'दे आस्तै होर इज़ी होई दा हून ते वराइटी ऑफ स्कूल होई दे न अपनी मर्ज़ी कन्नै गौरमैंट स्कूल बी जाई सकदे कानवैंट स्कूल जाई सकदे प्राईवेट स्कूल जाई सकदे मतलब जेह्का उ'नें गी ठीक लगदा जि'यां आर्मी स्कूल होई गे एह् जेह्ड़े स्कूल न जेह्का उ'नें गी अपने स्हाबै कन्नै ठीक लगदा ओह् ओह् स्कूल च ओह् जाई सकदे ओह् ओह् स्कूल च ओह् जंदे न जेह्के बी इं'दे प्रैफ्रैंस दे स्हाबै नै स्कूल जाना पसंद करदे उस स्कूलै च जाइयै ओह् पढ़ी सकदे जबकि एह् दिन ब दिन दुनिया जेह्की ऐ चेंज होआ दी ऐ ते इवन कि साढा नजरिया बी ऐ ओह् बी काफी बदलेआ ऐ फ्ही चाहे ओह् खाने गी लेइयै होऐ जां पैहनावे गी लेइयै होऐ क्योंकि पैह्लें जेह्की साढ़ी सोसाइटी ही ओह् बड़ी कंज़रवेटिव ही हून दिन ब दिन थोह्ड़ी ओह् जेह्की नमीं सोच ऐ उसी ऐक्सैप्ट करै दे किश चीजां हैन जेह्की अज्ज बी एक्सैप्ट नेईं कीतियां गेइयां न काफी सारी चीजां न कन्नै बड़ी सारी कू प्रथां ही जेह्ड़िय़ां पैह्लें चलदी आवै दियां हियां ओह् घटै दियां न जि'यां दाज प्रथा जेह्की कि में अपने बचपन च दिक्खी दी ही दाज प्रथा काफी काॅमन ही कोई क्वश्चन रेज़ निं हा करदा लेकिन मेरे टाइम पर जां जिन्ने बी ह़े न साढै आसै पासै में दिक्खे अज्ज एह् चीज चेंज होआ दी लोक अजकल दाज द्हूज लेना पसंद निं करदे ते ओह् बी चीज काफी चेंज होआ दी टाइम टू टाइम ते कन्नै गै कुड़ी ते मुड़े च डिफ्रैंस ऐ जेह्का पैह्लें ओह् करदे हे मतलब पार्शियलटी करदे हे जि'यां कुड़ी होई उ'नें गी पढांदे निं हे जागत गै पढांदे हे सिर्फ अज्ज ऐसा निं ऐ अज्ज ऐजुकेशन सारें आसतै इक्वली सर्व पर ऐ मतलब कि सारें आस्तै कुड़ी बी उन्नी पढ़ी सकदी जे जागत बी उन्ने गै पढ़ी सकदे जेह्के मां बब्ब होंदे ओह् दौनी उप्पर पूरा फोकस करदे ऐसा निं ऐ कोई इक गी फोकस करदे ओह् दौनीं उप्पर पूरा अपनी जी जान लांदे ताकि ओह् इंडिपैंडंट होन मेरे स्हाब कन्नै दुनिया काफी इवालव होआ दी ओह् अग्गें बी इवालव होंदी रौह्नी कोई बी चीज स्थिर निं रौंह्दी कोई बी चीज इक्कै जेही निं रौंह्दी मतलब टाइम कन्नै हर इक चीज बदलदी हर इक चीज चेंज होंदी उ'ऐ नेही साढ़ी डैवलपमैंट होंदी उ'ऐ नेही साढ़ी ग्रोथ होंदी चेंज होंदा जिसलै अस इवालव होंदे